हँ लिखैके जहाँ तक सवाल अछि तऽ हमरा बड़ा लिखैके शौक अछि जेना किनको दरखासे भेलनि या कोनो किछु भेल तऽ ओइके हमरा लिखैके अपन लिख देलहुँ हँ जेनाकि मानि लिऽ हमरा सबके ओइठाम शादी विवाह सेहो होइ छै ओइमे किछु किछु रुपैआ पैसा सेहो समाजमे देल जाइ छै लड़कीके अगर शादी भेल तऽ हमरा सबके ओ थोड़े थोड़े रूपैआ जकरा जे होइ छनि से दै छथिन आओर ओ एकटा चिट्ठा बनाकऽ से ओइमे लिखैके होइ छै ओ लिख देलहुँ सबके हँ नाम वगैरह सब लिखकऽ आओर ओ चीजके तै दुआरेसँ हमरा लिखैयोके बड़ा शौक रहैया आओर लिखै छी समाजमे बहुत तरहके बात होइ छै हँ कोनो पञ्चायते भेल किछु भेल तऽ ओहुमे दण्ड वगैरह इहो सब लेल जाइ छै एखनो तऽ ओहु सबमे एकटा बॉन्ड बनायल जाइ छै जे एतेक रुपैआके ई बॉन्ड से अहाँके देबऽ पड़त ओहो अहाँके एकटा कागज पर दरखासेके रूपमे ओ बॉन्ड बनायल जाइ छै ओहुमे लिखैके से होइ छै तऽ ओहो लिख देलहुँ